اگر ہم دنیا میں سفر دینی لحاظ سے کریں گے تو پھر مکے مدینے جائیں گے سعودی عرب جائیں گے وہاں اللہ کے رسول کی قبر مبارک کی آپ کے روضۂ مبارک کی زیارت کریں گے دینی لحاظ سے اور اگر گھومنے کبھی جانا ہوا تو جاپان جائیں گے جاپان دیکھنے کو جی ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے اس کو دی دیکھنے کے پیچھے جانے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے جب وہاں بم گرایا تھا پرمانو بم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسی تباہی ہوئی ہوگی کیسا قاتلانہ حملہ کیسا ٹیریریزم وہاں پھیلا ہوا ہوئے گا جاپان جا کے دیکھنا چاہتے ہیں